अॼुकल्ह हर को कमु ॾिठो वञे त बि बायोमेट्रिक ऐं इन्हनि हिसाब सां थी रहियो आहे पर ई गॾोगॾु इन्हनि में सिक्योरिटी रखण बि ज़रूरी आहे इनकरे जेके बि इहे प्रोग्राम डेवलॉप कनि था त उन्हनि खे सभु खां पहिरियूं उहा इहा रखणु खपे संभाल त हिनजो को ग़लति फ़ाइदो न थी सघे ऐं अॼुकल्ह जीअं बायोमेट्रिक में अखियुनि जो जेको वठंदा आहिनि उहो आहे फ़िंगर प्रिंट खां उहो शायदि वधीक जेको सिक्योर्ड आहे त इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾियणु खपे